ہم باہر ہوٹل میں اکثر بریانی خانا پسند کرتے ہیں اور کہیں کسی دن باہر ڈھابے پر گئے تو چائے پینا پسند کرتے ہیں کیوںکہ بریانی گھر پہ تو بنتی ہے اتنا ذائقہ بن نہیں پاتی جتنا ہوٹل کا بریانی ٹیسٹی ہوتا ہے وہاں ہر طرح کے باورچی ہوتے ہیں سب اپنا اپنا کوئی دہلی بریانی تو کوئی بھوپالی تو کوئی لکھنؤ بریانی بناتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کبھی ہم پیسہ دیتے ہیں کبھی وہ دیتی ہے ہم سب کھاتے ہیں بریانی ہوٹلوں کا بریانی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور کبھی کم پیسے ہوتے ہیں تو چھولا وٹورا بھی کھا لیتے ہیں کبھی کم پیسے میں کھا پی کے ہم لوگ چلے آتے ہیں کبھی ڈھوے پہ جاتے ہیں تو چائے پیتے ہیں اور کبھی کہیں اور گھومنے جاتے ہیں تو کہیں ٹھنڈا وغیرہ بھی لیتے ہیں اور اگر کہیں اور بھی جاتے ہیں تو وہاں کی دیکھتے ہیں کہ وہاں کی بریانی بہت ٹیسٹ ٹیسٹی سننے میں آتا ہے تو وہاں کی بھی بریانی کھانے جاتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے تو پھر اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں